वीज वीज ही समस्या गोंयांत चड ना पूण काय प्रमाणांत जेन्ना जून वा मोस्टली मे म्हयनो येता तेन्ना विजेची कापप वा कापणी गोंयांत सुरू जाता भायले टुरिस्ट खूब आयिल्ले आसता पर्यटक आयिल्ले आसता त्या खातीर विजेचो वापर खूब जाता गरमी वाडिल्या कारणान एसी आनी हेर सारके यंत्रणां वापरिल्यान ह्या विजेचो वापर खूब जाता आनी वीज पावनाशिल्यान वीज कपात जाता गोंय हें धाकटें राज्य गोंयांत आपली स्वताची अशी वीज तयार जायना ताका दुसऱ्या राज्यांतल्यान वीज विकती घेवची पडटा त्या खातीर पुरायपणान दुसऱ्याचेर निंबून आमी रावता हाजो परीणाम गोंयचे नेगेटिव प्रमाणानीय जाता वायट प्रमाणानूय जाता खूबशें फावटी कसलीच आपातकालीन एमरजन्सी आसात जाल्यार वीज ना जाल्यार चलना आयच्या मनशाचे जिवीत पुरायपणान विजेचेर आसा जर वीज ना जाल्यार तो सामको सोंपलों सगळ्यांकीत कॉमन वा सादो एजांम्पल घेवचो वा देख घेवची ती म्हळ्यार मोबायल मोबायल जर रिचार्ज करूंक मेळूंक ना वीज नाशिल्यान जाल्यार मागीर कितें आतांचो मनीस सोंपलों हय वीज कापप जाता तेन्ना खूब परीणाम जाता दुसरे वीज कापप जाता ते पावसाच्या तेंपाक पावसान जेन्ना भंयकर वारें वतात तेन्ना सैमीक कारणांक लागून ही वीज कपात जाता पण ताजो व्हडलोसो परीणाम जायना त्या खातीर वीज कपात जी मनीस करता ताजो परीणाम खूब जाता सैमीक दृश्टीन जाता ताजो जायना